हमर मिथिलाञ्चलमे हमर मिथिलाञ्चलमे मुख्य रूपसँ घटक दल पुरान काँग्रेस दोसर दल राष्ट्रीय बीचमे उभरिके राष्ट्रीय जनता दल भारतीय जनता पार्टी ई सब उभरिके अयलाह लेकिन दस दशक पहिले राष्ट्रीय जनता दल अचानक जे पहिलुका जे दबदबा समाजमे छलै हन ओकरा उजागर ओकरा ऊपर उठेबामे राष्ट्रीय जनता देलक विशेष हाथ रहल जे ओ समय परिवर्तनक हम अकलन करै छी जे कर्पूरी ठाकुर लगसँ शुरू भेल अछि आ तकर बाद लालूजी सेहो अपन ओकरा बढ़िऑं जकाँ बढ़ेबाक प्रयास केलथि आ ओ प्रयास करीब करीब थोड़े दिन तक ओकरा हम मानै छी जे ओ सफले कहेबाक चाही तकर बाद फेर बीचमे अहाँके भारतीय जनता पार्टी सेहो अपन हिन्दुत्त्वबादी आवाजके लऽके एहिमे अयलथि जेकि ओ अपन प्रखड़ता देखेलखिन जे कांग्रेस हमरा हिन्दुत्वके कोनाके धीरे धीरे दबा कुचलाके की कहै छै नस्त नाबुद करबाक चेष्टा केलक तकरा ओ लोकजन जनमे जागरूक केलनि आओर ओ वर्तमानमे नीक स्थितमे बी जे पी अखन जा रहल छैशथि आ हम उम्मीद रखै छी जे ओ जन जागरणमे विशेष सफल हेतैथ